जोंफोर उन्दै समाव हाव मालि होननाय खेला दंमोन हाव हाव होननानै खारलायनाय बोबथालायनाय आरो दाउज्ला सौलायनाय दंमोन दाउज्ला सौलायनायाबो एखदम नाख्रांलायनाय बे बायदिबो खेला गेलेदोंमोन जोङो उन्दैयाव आरो हावमालि होननाय बेदि खेला आर हरै सिखाव खेला होननायबो दङोमोन बे सिखाव खेलाखो जोङो थाखोमा थाखोमा गेलेयो इखोनो थाखोमा थाखोमा गेलेनायखोनो सिखाव होनना बुङो नागिरलायबाय आर ओमफ्राय दैमायाव जोङो थब्ल'नाय गेलेहैयोमोन दैमायाव थब्ल'लायनानै नागिरलायनाय सोर गोबाव थानो हागौ दै सिङाव सोर थाब सिखाङो बेखौ नायलायनाय थायोमोन बादायलायनाय बिखिनियानो बे माबाखो जों गेलेनाया